आ समिर गौतम उलयता तें हांव म्हापशा आयल्ले कडेन आसा आयज बेस्ट बेगीन पावलो म्हाका सांग ब्रेकफस्ट घेवपाक जाय आशिल्लो म्हाका खंयसर हांगा बरे मेळटले म्हाका म्हाजी फेमिली आसा बरोबर आं हय चलता पाव भाजी चलता उडपी चलता आं कितें हय हय हय चलता चलता खंयचेय रेकमेंड कर म्हाका

तारी कडेन हांव सद्या हांगा पावलां गांधी चौका कडेन

हय बरोबर मार्केटान न्ही हय हय समजले हय

हय हा हा ओके ओके

आ आ आं चड तीख ना मरे म्हणजे भुरगीं आसा बरोबर हय हय आं बरें गोड आ सामके भुरग्यांक गोड आवडटले ओके ओके हय ओके ओके तें चड फुडें पडलें

आ बरें

पार्कींग बी मेळटले न्ही ओके आनी सर्विसय बेगीन मेळटली न्ही

ओके ओके आनी आं आं आनी ये ऐसी ऐसी गरमी जाता ऐसी ऐसी ऐसी आसा तातुंत फेन हय आ ओके गरम जांवचे ना ओके पयलें पयलें हांगा पळयतां

बरें बरें आनी कितें म्हणले भक्कम पेडे भुरग्यां खातीर भक्कम पेडे बरें आं बरें बरें बरें ओके ओके आ बरें थॅक्यू आ देव बरें करुं आ बाय